अच्छा भैया आप आए हमारे दुकान पर हम आपको बढ़िया बढ़िया क्वालटी दे देते हैं ना और कई क़िस्म का हो गया अवैलबल आइस क्रीम्स हैं चोकलेट फ्लेवर हो गया आपको फ़्रूट फ़्रूट फ्लेवर चाहिए वो सब हो गया आपको हम दे देंगे हाँ जैसे फ़्रूट्स को हो गए फ़्रूट्स को फ़्रूट जैसे फ़्रूट्स का हो गया आइस क्रीम्स वो सब है

तो आपको भिजवा देंगे तो आपको जो जो चाहिए आप बता दिजिए या लिश्ट में दे दिजिए हम आपको दे देंगे हाँ भैया ठीक है वो ठीक है हम आपको

भैया आप आएं तो आप हमारे यहाँ आएं आपको आपको हम अच्छे वाली देंगे आप ले लीजिए लेकिन हाँ आपको दाम देखिए भैया आपको दाम देखिए देना पड़ेगा क्योंकि का आइस क्रीम हैं वो महंगे भी हैं आपको सस्ते मिलेंगे नहीं महंगे में हैं बहुत से कहोगे चौकलेट्स के हैं और कई बोले तो है अमुल्स अमूल्स की कई आइस क्रीम्स हैं आप आ देख लीजिए चॉकलेट इसी के अंदर क्या होता है ना सिर्फ़ आपको चाहिए चॉकलेट्स के चॉकलेट में क्या होता है कि मिठास है कभी कई शुगर फ़्री होते हैं तो आपने शुगर फ़्री शायद ले गए ले गया होगा होंगे या फिर या तो मेरे कस्टमर इतनी देर में सर्विस जो करता है वो आए वो आपको शायद ग़लत दे दिया होगा हो गया शायद अगले तो ठीक है हम आप हम आपको बढ़िया क्वालटी की देंगे कि क्या मेरा जो हुआ है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा सा ना वो मोबाइल में बिजी रहता है तो वो ध्यान नहीं देता किस को क्या देना है पार्सल किसे करना है वो अपना दे किसे तो चलिए दे देंगे अच्छा क्वालटी का तो आपको पाँच सौ पाँच सौ का चाहिए जिस तरह से आइस क्रीम के तो मैं आपको पाँच लिस्टें भेजता हूँ पहले कितना आपको चाहिए हम आपको वो दे देंगे हाँ तो अच्छी क्वाॅलटी की आइस क्रीम्स है जैसे अमुल्स के हो गए और इसके दो तीन अमूल हो गए और हो गएँ वे और कुछ नहीं चाहिए